ابتدائی دور مغلیہ دور اور دکن اردو کی ابتدا بر صغیر میں مختلف زبانوں کے ملاپ سے ہوئی خاص طور پر فارسی سرکاری زبان تھی ترقی اور عربی مذہبی اور ادبی اثرات ہندی سنسکرت مقامی زبانوں کا اثر اس دور میں اردو ایک لشکری زبان کے طور پر ابھری جو مختلف قوموں کے لوگوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنی برطانوی دور انگریزی زبان کا بڑا اثر پڑا خاص طور پر تعلیمی نظام عدالتی زبان اور جدید اصطلاحات میں بہت سے الفاظ جیسے اسکول کالج ریلوے آفس وغیرہ اردو میں شامل ہوئے تقسیم کے بعد انیس سو سینتالیس کے بعد پاکستان میں اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا جس سے اس کی سرکاری حیثیت بڑھی عوامی زام زبان کے طور پر اردو میں مقامی زبانوں جیسے پنجابی سندھی پشتو اور بلوچی کے الفاظ شامل ہوئے ہندوستان میں اردو پر ہندی اور علاقائی زبانوں کا اثر پڑھا موجودہ دور عصر حاضر میڈیا سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی بدولت اردو میں انگریزی کے الفاظ کا کثرت سے استعمال بڑھ گیا جسے بعض اوقات انگلش اردو یا رومن اردو کہا جاتا ہے